हल्लो हां साईं जय झूले जय झूले साईं मां ईश्वर भाटिया दादा दादा मूंखे फ़ोन खपे मोबाइल इनजे बारे में थोरो तव्हां वटां जानकारी वठिणी हुई हा त फ़ोन कहिड़ो कहिड़ो अथव तव्हां वटि फ़ाए जी में ऐं फ़ोर जी में ऐं अघि छा आहे थोरो ॿुधाईंदव डीटेल तव्हां ॿु ॿुधाईंदा त ख़बर पवंदी न भई हीअ झूलेलाल मोबाइल दुकान आहे न झूलेलाल जो न ईहेई आहे न नालो हा त पोइ बसि पोइ बराबरि आहे ईहेई मां चयमि कहिड़ो सही पवंदो तव्हांजे हिसाब सां थोरी सलाहु बि ॾियो

हा हा हा हा हा हा अच्छा सतावीह हज़ार पवंदो त इनमें फ़ंक्शन कहिड़ा कहिड़ा मिलंदा

अच्छा अच्छा मन उहो मथे केमेरा निकिरंदी आहे जेका उहो आहे अच्छा त इहा हरी घड़ी मना कढण ख़राब त न थींदी मथे केमेरा निकिरंदी उहो सही थींदो अच्छा हा हा त ईअं कयो उहो ॿुधायोसि भले ॾिसो टीह पंटीह हज़ार में हलंदो अच्छा व ईनमें ई एम आई सिस्टम थींदो तव्हां वटि दुकान में त पहिरियों ओ मंथिली थी वेंदो न ई एम आई मन वियाज ॿियाज त लॻंदो न वधीक हा त पोइ बसि सां ईहेई खपंदो हो मां चो इहो झूलेलाल भाउ जो पंहिंजो दुकान आहे सिंधीयुनि साईंन जो झुलेलाल मोबाइल मां चयो हिते कंहिं सलाहु ॾिनी मूंखे मुंहिंजे दोस्तनि चई इहो सुठो अथव हेल्प कंदो आहे पंहिंजे सभिनी सिंधी भाउरनि खे ऐं हितां सुठी शइ मिलंदव ऐं सही मिलंदव सलाहु बि सुठी ॾींदव इन करे ॿुधायो ठीकु आहे ॿुधायो कहिड़ो अच्छा

ओके सुठी ॻाल्हि आहे त ईयर फ़ोन ईयर फ़ोन अलॻि सां ईंदा की न तव्हां पारां गिफ़्ट में वाह साईं वाह वाह साईं वाह ठीकु आहे पोइ इहो इहे हा ई एम आई वारे ऑप्शन में ई एम आई ई एम आई जे ऑप्शन में हा उनमें ॾियो ऐं भली मां डाउन पेमेंट खपेव त पंज खनि हज़ार ॾई बि सघां थो अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे हा त मां उहो ठीकु आहे आधार कार्ड खणी ईंदोमाव ऐं पैसा बि खणी थो अचांव त इहो फ़ोन वठांव थो ठीकु आहे न दादा तव्हांजो आदिपुर में आहे दुकान अच्छा अच्छा हा हा त मां बि इन जे थोरो परियां ई ॿ किलोमीटर ई परियां ई आहियां आदिपुर में ई आहियां टू बी पासे अची वेंदुमि मां दुकानु ते ठीकु आहे दादा ठीकु आहे इहो त पोइ ॾाढो सुठो थींदो मोकिले छॾियो मुंहिंजे वाटसप नम्बर ते हिन ते ई लाईव लोकेशन हा इहेई इहेई नाएन फ़ॉर टु सिक्स नाएन एट थ्री ज़ीरो वन एट इन तां ई ॻाल्हायां पियो दादा हा त मोकिलियो त पोइ मां भाउर ई आहियूं पाण में सभु सिंधी सिंधी ठीकु आहे ठीकु आहे दादा मोकिलियो लाईव लोकेशन जय झूले जय झूले दादा जय झूले